दुर्गा पूजा के समय हमको क्या क्या करना है दुर्गा पूजा के समय हम लोग भी पूजा करते हैं नवरात्रि करते हैं नौ दिन नवरात्रि करते हैं और कपड़ा खरीदते हैं कपड़ा खरीदते हैं सब पहनते हैं जगरना होता है बलिदान होता है मार काट होता है और होली के भी होली में भी होली खेलते हैं अगजा भी जलता है अगजा जलने के समय हम सब जाते हैं रंग खेलते हैं और सब लोग ही अपना अपना पुआ पिलौरी सब खाते हैं और छठ पर्व के बारे में छठ पर्व में भी खरना होता है और पहला अरघ होता है और दूसरा अरघ होता है और वहीं पकवान बनाते हैं और लडुआ बनाते हैं चीनी के साथ लाते हैं ऊपर चास मार्केट से खरीद के लाते हैं सेब लाते हैं नींबू कितारी चीनी रिफाइंड घी सब कुछ लाते हैं दीपावली के समय में ही हम घर साफ करते हैं कपड़ा खरीदते हैं और दिया बारते हैं और फटक्का लाते हैं छुरछुरिया लाते हैं सब बच्चा बुतरुक खेलते हैं और भी सब कुछ लाते हैं दीपावली के बारे में हम सब कुछ यहीं लाते हैं और त्योहार सब होली में भी बढ़ियाँ से मनाया जा सकता है और होली में बढ़ियाँ से त्योहार मनाया जाता है और छठ के समय में ही सब लोग ही सब काम करते हैं और सब कुछ भी मनाया जाता है और दीपावली के समय ही छठ छठ पूजा को समय ही सब लोग भी पकवान बनाते हैं लडुआ बनाते हैं जिमिक सास बनाते हैं गेहूँ कूटते हैं और पक्का पर चूल्हा बनाते हैं गंगा जी जाते हैं पूजा करते हैं शाम को करते हैं सवेरे करते हैं लोग जग जगरना करते हैं खतिया में जाते हैं गंगा जी में जाते हैं धूप डालते हैं अगरबत्ती जलाते हैं और सब कुछ यही इसीमें करते हैं होली में होली से बाज़ार से कपड़ा खरीद के लाते हैं और उसमें से ही कार्यक्रम बढ़ियाँ से करते हैं और उसमें से ही पुआ बनाते हैं फुलौरी बनाते हैं सब बाल बच्चा खाते हैं और उसमें से ही कुर्ता लोग साड़ी सिल्क साड़ी खरीदता है और सूती साड़ी खरीदता है उसमें लड़की सब कुछ लेता है रंग रंग लेता है अबीर लेता है कटक मसाला लेता है इसमें सब कुछ लेता है और उसमें से हम सब कुछ लोग खाते पीते हैं रंग बढ़ियाँ से मिलता होली के समय में होली तो बहुत बढ़ियाँ होता है फुटहा का होली होता है और मोटिहानि का होली होता है मोटिहानि का होली होता है और उसके सामने सब कुछ होता है और दीपावली के समय ही सब कुछ होता है वो सवेरे सवेरे से सब कुछ होता है और उसके समय में ही और सावन के भी समय में भी शिवाला में पूजा होता है सोमवारी होता है हैं लोग प्रसाद खाती हैं और आम लाते हैं और सब कुछ करते हैं और रहते हैं करते हैं सब चीज़ होता है उसको सामने में सब चीज़ होता है